मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी स्कूलों में जिनमें कक्षा पाँच से या छह से बारहवीं तक की शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में इसकी इसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम है बहुत ही कम सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है या वो उनमें हिस्सा लेते हैं परन्तु हाँ एक पक्ष यह भी है कि ऐसे कई सारे सरकारी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही सही मैनर में कराते हैं जिससे कि छात्र या छात्र छात्र कई ऐसे खेलों में कई ऐसे और भी फ़ील्ड हैं जिनमें वो भाग लेते हैं उनमें अच्छा करते हैं और कहीं न कहीं उससे स्कूल की रिपुटेशन भी बढ़ती है और वह स्कूल की रिपुटेशन को बढ़ाने साथ साथ उस एरिये की डेवलपमेंट में भी उनका एक योगदान होता है बड़े अधिकारियों तक जब जब वह बच्चे जाते हैं तो उनके साथ साथ उनके आस पास के एरिये में भी एरिया पर भी लोगों की नजर पड़ती है जिससे कहीं न कहीं एक सुधार समाज में सुधार आता है विकास होता है ऐसे करिकुलर एक्टिविटी छात्रों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो छात्र खेलों में अच्छे हैं बेहतर कर सकते हैं परन्तु पढ़ाई पढ़ाई में वे अच्छे नहीं हैं उनको भी एक अच्छे लेवल तक माहौल प्रोवाइड कराया जा सकता है ताकि वो भी अपने अपने अंदर की क्वॉलिटी को लोगों के सामने रखें अपने अंदर की क्वॉलिटी का उपयोग सही ढंग से कर सकें तो स्कूलों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत जरूरी है खेल कूद से बच्चों के स्वास्थ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है उनकी मानसिक स्तिथि भी ठीक रहती है और वह अपने ज्ञान का अपने अपने क्वॉलिटी का अपने इन्नर क्वॉलिटी का अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं